جی میں اپنے کیمرے کا استعمال کرتے ہوئے ریلس یا شورٹ شوٹ کرتے کرتا ہوں یہ تصویریں لینے سے بہت مختلف ہے یہ اس لیے مختلف ہے کہ اس میں بتانا پڑتا ہے پہلے سے جیسے میں اگر کسی کو شارٹ ریل بنوا رہا ہوں اس کو میں پہلے سے ہی بتاتا ہوں بتانا پڑتا ہے کہ اس طرح آپ کھڑے ہوئیے گا اس ایکشن میں اور یا اس پورشن میں یا اس طرح آپ چلتے ہوئے آپ جائیں گے میں آپ کا ریل بناؤں گا اس طرح ہوتا ہے اس میں